जी में गेआ ही इत्थूं बगलामुखी बगलामुखी इक माता दा मन्दर ऐ बगलामुखी माता उत्थै हवन शवन होंदा ऐ कन्नै भैरो बाबे दा बी मन्दर आखदे न उत्थै जाईयै मत्था मुत्था टेकेआ भारो देबेता जेह्ड़ा ऐ दर्शन कीता हा अज्ज कोला दो जां ढाई साल पैह्लें बड़ा गै मजा आया हा बड़ा अन्दित आया हिमाचल च पौंदा ऐ साढ़े जम्मू शा कोई तिन्न सौ साड्डे तिन्न सौ किलोमीटर ऐ जंदे बारी जी बड़ा गै मजा आया ते एह् जंदे बारी असें इक ऐक्सिडैंट बी दिक्खेआ मन्दर मत्था मुत्था टेकेआ ते टेकने दे बाद तों जेल्लै निकले अस ते निकले च रस्ते च उनैं दिनें इलैक्शनां हियां मेरे ख्याल च हिमाचल च औंदैं वक्त इक साढ़े कन्नै बड़ा इ'यां सोह्ना इंसिडैंट होएआ के तिन्न बंदे जेह्ड़े ना ओह् मोटर साइकलै पर आ दे हे के टी ऐम्म मोटर साइकल हा ते साह्ढे कोल गड्डी ही बैगन आर ते अस पंज बंदे हे दर्शन दुर्शन करियै बापस आ दे हे ते रस्ता हून हिमाचल च केह्ड़ी जगह् पवा दी ही ओह्दा पता निं ऐ उत्थै इलैक्शन दा हा किश ते शायद कोई जित्ती दी ही पार्टी ढोल ढाल बज्जा दे हे ते तिन्न बंदे जेह्ड़े न के टी ऐम्म च आए ते ओह् उल्टे सिद्धे गंदे शारे कराए साह्नू ते कट्ट शट्ट मारे बाइकै दे गड्डी दे अग्गै बाईक दे ते निकली गे पैह्लें जेह्ड़ा गड्डी चला दा हा मेरी मासी दा मुड़ा हा गड्डी चला दा ते अहें बोलन लगेआ केह् हो करियै महां यार दर्शन करने आए दे करने छड्ड परें जान दे चली गेआ ओह् बाईक आह्ले चली गे दस जां पंदरां मैन्ट अहें कोई दो तिन्न किलोमीटर दा होर सफर कीता दा हा पिच्छूं इक होर गड्डी आई गेई मरूती आल्टो जी ओह् ओह्दे च बी चार जां पंज बंदे बैठे दे हे ओह् बंदे जी कट्ट शट्ट उनें बी कट्ट कुट्ट मारे कदें रेस अग्गै बधान कदें पिच्छे ते असें जेल्लै मतलब गी झक्कियै ते असें दिक्खेआ तिन्न चार मुड़े ते अग्गूं उल्टियां सिद्दियां गालां गूलां गाली गलोच करना शुरू होई गे फिर जी उ'नें केह् कीता जी गड्डी साढ़े गड्डी दे अग्गे लाई दिती गड्डी साढ़े कोला अग्गे लाइयै ते जी ओह् चारो पंजो निकली गे बाह्र गाली गलोच जे बो ते अस बी बाह्र निकले आं जी उंदे चा किश ने ओह् मतलब कि किश पत्थर शत्थर लाए दा हा ते ओह् मारी ओड़ेआ साढ़े इक बंदे गी मारी ओड़ेआ ओह्दे ब्लड ब्लुड निकली गेआ ओह्दा फ्ही चली गे जी पुलिस स्टेशन उत्थै रपोट लखाई गड्डी दा नंबर है ही बाकी ओह् दौड़ी गे उ'नें अपना जेह्ड़ा बी दिक्खेआ कि लग्गी दी ऐ हून जैदा खून खान आवा दा ते ओह् नट्ठी गे के हून इनें कंपलेंट करनी ऐ ते अग्गे उद्धर ते अग्गे उद्धर पुलीस आह्लें जी उद्धर बी उ'नें बी थोह्ड़े नखरे नुखरे कीते मतलब उं'दी ओह् निं ही के अस रपोट लिखचै फिर उ'नें फिर लिखी रपोट फिर दूजे रोज साह्नू फ्ही बलाया उ'नें जी तुस आओ इत्थै सवेरे दस बजे ते फिर रातीं असें उत्थै गै बौह्ना पेआ जी रौह्ना पेआ रातीं अस चली गे जी उद्धरूं कोई कचयार करियै जगह् ऐ उद्धर चली गे रातीं बेल्लै शामी दे कोई पंज बजे दे करीब दा एह् होए दा हा इंसिडैंट साढ़े कन्नै ते शामी उद्धर चली गे अट्ठ साड्डे अट्ठ बजे दे करीब उद्दर पुज्जे खजयार राती उत्थै बताई असें सवेरै उद्धर दिक्खेआ थोह्ड़ा उद्धर है बड़ा सोह्ना उद्धर दा बी नजारा ऐ सवेरे जल्दी उट्ठी गे ते नजारे नजूरे दिक्खे नौ बजे दे करीब उत्थूं निकली गे साड्डे दस ग्यारां बजे परतियै अस उद्धर पुज्जी गेदे हे ग्यारां साड्डे ग्यारां दे आस पास पुज्जी दे हे उत्थै असें रपोट रपाट लखाई उत्थै बी फिर उ'नें टाईम लाया ते उद्धर कोई अस ढाई जां तिन्न बजे अस बापस निकले आं जम्मू लेई ते एह् हा मेरा जम्मू लेई बापस आई गे दूजा दौरा कीता असें जी तां बी अस माता दे मन्दर बास्तै गे हे हिमाचल च गै पौंदी ऐ ओह् बी बाबा मैह्ड़ी आह्ले दे ऐ बड़ा बड्डा स्थान ऐ उत्थै न्हौने बौह्ने आस्तै जंदे न लोक ते गे आं राती इद्धरूं निकले आं जी कोई ग्यारां बजे जम्मू दा बाकी रस्ते च गड्डी चलदी रेही इक जगह् रुके न उत्थै रुट्टी पानी कीता ऐ ते कोई रातीं शामी दे सत्त साड्डे सत्त बजे अस उद्धर पुज्जी गे हिमाचल च ते हिमाचल च पुज्जी गे ते ओह्दे बाद चली गे जी दर्शन आस्तै थल्लै न्हौने बास्तै जगह् ऐ जी उत्थै चली गे न्हौने कन्नै आखदे जी ओह् होई जंदा ऐ कोई भूत प्रेत दी साया होऐ जां कोई थुआड़े च कोई बुरियां बी कोई नजरां नूजर लग्गी दी होऐ ते ओह् न्हौने कन्नै दूर होई जंदी धोली धार आखदे उसी उत्थै न्हौन चली गे न्हाइयै जी बापस थोह्ड़ा दूर ऐ दो तिन्न किलोमीटर थल्लै डोउन च जाइयै फिर उत्थूं आए आं सबेरे राती गै आए फिर चली गे जी जित्थै माड़ी आह्ले दे दर्शन होंदे उत्थै बैर ऐ इक बैर दा बूह्टा अन्दर दर्शन दुर्शन कीते बाबा जी दे बैर दे थल्ले बैठे उत्थै बी आखदे बौंह्दे न जि'यां जि'यां साढ़े अग्गे गेदे हे जेह्ड़े पैह्लें जंदे हे ओह् जि'यां जि'यां करा दे बस उंदे कन्नै गै पैह्ली बार दा ओह् पैह्ली बारी गेदा हा उत्थै ते बैठे बूठे फिर चली गे इक जगह् पाठ होआ करदा हा उत्थै बैठे चार बजे दे करीब उद्धरूं निकले फिर चली गे जी बाबा बालक नाथ दे उद्धर अस पुज्जा ने ग्यारां बजे दे करीब उद्धर बी में तिन्न चार साल पैह्लें दी गल्ल सनां करदा ऐं किश जैदा जाद बी निं रेह्दा ऐ मिगी उद्धर बी दर्शन दुर्शन करियै इक डेढ़ बजे दे करीब उद्धरूं निकले आं बाबा बालक नाथ देआ फ्ही जी उद्धरूं आई गे अस ज्वाला जी दे ज्वाला जी दे बी अस कोई शामी दे टाईम गै पुज्जे शामी उद्धर इक सरांऽ ही उत्थै असें रातीं रेह् आं दूए रोज सवेरे न्हाई धोइयै ते चली गे जी ज्वाला जी मन्दर मत्था टेकन ज्वाला जी दा बी जिद्धर अस रौंह्दे हे मतलब जिद्धर अस सरांऽ ही थल्ले जित्थै रुके दे हे उत्थूं दा कोई दो ढाई किलोमीटर उप्पर हा पूजन दे दर्शन दुर्शन करदे बड़े शैल दर्शन होए ज्वाला जी बी पैह्ली बार गेआ हा दिक्खियै बड़ा सोह्ना लग्गेआ इक जगह् ओह् जोतां जेहियां चलदियां पानी उब्बलदा पानी ओह्दे च हत्थ पाया मतलब कि बड़ा गै सोह्ना नजारा लग्गेआ फिर उत्थूं दर्शन दुर्शन करियै बापस आए तिन्न दिन दे बाद जी जम्मू च बापस पुज्जे हे ओह् बी बड़ा सोह्ना नजारा हा एह् बी हिमाचल दा ही इक बार फिर गेआ में एह् मेरा तीज्जा चक्कर हा माउंट आबू दा

उं'दा बी बड़ा सोह्ना उं'दा मिं लग्गेआ जेह्ड़ा बी उं'दे ज्ञान दा ओह् तरीका ऐ जी राजयोग सखांदे अच्छा सवेरे च तिन्न साड्डे तिन्न बजे उट्ठी जाओ न्हाई धोइयै उद्धर उं'दी ज्ञान दी जेह्ड़ी वाणी वूणी सनांदे उत्थै चली जाओ ओह् वाणी सुनो हाल च बैठियै ओह् पूरी मुरली मतलब कि अपना ज्ञान दा प्रचार करदे ज्ञान सनांदे मतलब कि उसी मुरली आखदे ओह् मुरली सनाई उ'नें राजयोग ध्यान लाना सखांदे मड़ेओ ओह् बी बड़ा सोह्ना लग्गेआ फिर उत्थूं इक होर उप्पर जगह् ऐ लेक ऐ नांऽ नी जाद मिगी लेक दा बड़ी बड्डी झील ऐ उत्थै बड़ी ओह् बी बड़ी सोह्नी दिक्खी जगह् बड़ी सोह्नी लग्गी इस्सी बी तिन्न चार साल होई गेदे न तिन्न चार साल पैह्लें बड़े गै चक्कर लाए बाह्र दे हून कोई तौला लाया निं किश इन्ना जाद बी निं ऐ इं'दे बारे च पर जेह्ड़ा बी एड़े बाह्र दे जेह्ड़े बी चक्कर लाए बड़े सोह्ने न हून इ'यां ख्वाब जन गै रेही गेदे के गेआ हा इ'यै हे जी मेरे तिन्न टूर जेह्ड़े मिगी हून इस बेल्लै चेत्ता न बाह्र दे जेह्ड़े में लाए बाकी होर बी बड़े सारे लाए दे पर किश जैदा याद निं हैन ते थुआड़ा मता मता धन्यबाद